हेलौ मेम निरुपनाथ बसुमतारी मेम बड'लेन्ड इउनिभारसिटीनिफ्राय बुंदों श' मेम आंङो मिथिनो मोनदों मेम आ सासे मसरुम टिचार प्रजेक्ट लादों मेम मसरुमखौ माने बोरै बानायो बेनि सायाव आंनि प्रजेक्टआ थ' देखायनांगौखौहाय दा बिखायनो आं नोंखौ हाय दा फन खालामनाय जादों आरो मेम इनफरमेसन लानो बोरै बोरै खालामो बिनिफ्राय बोरै हायो इसे इनफरमेसन मोनबाबो आंनो थाखाय बिराथ मोजां जागोन आरो मेम

औ औ मेम

औ औ औ मेम

औ औ औ औ

औ औ औ औ मेम

औ औ

बिदिनो मेम दे माने इनफरमेसन मोनबा बिराथ मोजां आरो मेम

टेंकइउ मेम जायाबा कनटेक्ट खालामनाय जागोन दे मेम